پینے کے لیے جسم کو ہائڈریٹ رکھنے اور صحتمند رہنے کے لیے کھانا پکانے کے لیے چاول دال سبزیاں گوشت وغیرہ پکانے میں صفائی کے لیے برتن کپڑے فرش اور گھر کی دیگر اشیاء دھونے دھونے میں نہانے کے لیے ذاتی صفائی اور تر و تازگی کے لیے وضوء یا غسل کے لیے مذہبی عبادات کی تیاری میں پودوں کو پانی دینے کے لیے باغبانی اور سبزی کی دیکھ بھال میں گاڑی یا سائیکل دھونے کے لیے ذاتی سواریوں کی صفائی میں جانوروں کو پلانے کے لیے اگر گھر میں مویشی یا پالتو جانور ہوں ٹھنڈک کے لیے گرمیوں میں پانی کا جھڑکاؤ چھڑکاؤ یا گولی میں ڈالنے کے لیے تعمیرات میں اگر کوئی مرتب یا تعمیر کا کام ہو رہا ہو کہ آ